में में सब्जी लाई उसी लग्गियै कीड़ू होंदे ओह् लग्गी आं लड़ेमां में केह् कीता एह् चु'ल्ली उप्परा दा सोआह् लैती ते ओह् छानी सोआह् लैती ते ओह् उत्त कन्नै ओह् में ओह्दे उप्पर छांटी छांटी ते ओह् जेह्कियां सब्ज़ी मेरी ओह्दे पत्तर जेह्के ओ खंदे हे जीजो खंदे हे ओह् खंदे हे जां लड़ेमां खंदियां हा ओह् सोआही कन्नै ख़तम होइयां भी में आखेआ हून मेरी सब्जी मद ठीक होइया ओह् ऐसी लग्गी बमारी किश लग्गी ओह् कि'यां लांदे म्हाराज ओह् कि'यां लांदे ओह् लग्गी बड़ी लग्गी इक सैले सैले रंगे दी बड़ी लग्गी ते में दोआई आंदी इक ओह् सुट्टी ओत कन्नै नेईं मोई फिर में केह् कम्म कीता ते भी ओह् लैती ही सोआही कन्नै गै ओह् ओह् बोआरदी रेही ओह्दे उप्पर बोआरदी रेही ते ओह् मेरी सब्ज़ी ठीक होई